सरकारी स्कूल में पढ़ाई ढंग से नहीं होता है और सरकारी स्कूल में बहुत चीज़ की कमी होती है जैसे पंखा नहीं है कंप्यूटर नहीं है बहुत सारे चीज़ बैडमिन्टन नहीं है खेलने के बच्चे का कोई सामान नहीं है पढ़ने का नहीं है सामान ड्रेस ढंग से नहीं मिलता है और इसीलिए बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में चले जाते हैं और प्राइवेट में एडमिशन करवा के वहाँ हर एक चीज़ हर एक ढंग से मिलता है जैसे बच्चे को ड्रेस बोलने का तौर तरीका वहाँ डिसीप्लिन में बच्चा रहता है सरकारी स्कूल में बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं और वहाँ के बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहने के कारण एक दूसरे में गाली गलौज़ करते हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं इसीलिए वो सभ्य के तरह रहते हैं और वो बच्चे पढ़ने में अधिक ध्यान देते हैं और सरकारी स्कूल के मास्टर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और नहीं पढ़ने के कारण गार्जियन प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एडमिशन करा देते हैं और ये सब चीज़ अगर सरकारी स्कूल में हो जाए तो काहे गार्जियन प्राइवेट स्कूल में जाएगा बच्चे का एडमिशन करवाने सरकारी स्कूल में अगर टीचर ढंग से ध्यान दे ढंग से सब कुछ करे जैसे कंप्यूटर ला कर दे पढ़ाई के लिए उसमें सब कुछ का तैयारी करवाइए कंपिटीशन का जैसे नेतरहाट हुआ सैनिक हुआ इन सबका तो तैयारी करवाते नहीं वहाँ के टीचर बहुत लापरवाह रहते हैं बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं और प्राइवेट स्कूल में इन सबका ध्यान रहता है बच्चे का बोलने का तौर तरीका सब कुछ अलग रहता है सरकारी में बच्चे ठेठी भाषा में बोलते हैं उस पर टीचर ध्यान नहीं देते हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं सब हिन्दी में बोलते हैं ढंग से बोलते हैं और एक जैसा ड्रेस पहन कर आते हैं एक जैसा शूज़ पहन कर आता है और प्राइवेट स्कूल में बच्चे सब एक जैसा रहते हैं आ सरकारी स्कूल में ई सबका ध्यान नहीं दिया जाता है सरकारी स्कूल के बच्चे कोई भी कपड़ा पहन के आ गया जैसे तैसे आ गया मास्टर भी ध्यान नहीं देते हैं जैसे तैसे बच्चे पर कुछ नहीं करते हैं और ना तो कंप्यूटर सिखाते हैं ना तो सरकारी स्कूल में कोई चीज़ का व्यवस्था है ना पढ़ाई का ना खेल कूद का कोई व्यवस्था नहीं है सरकारी स्कूल में इसीलिए हर गार्जियन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दे देते हैं प्राइवेट के बच्चे ढंग से रहते हैं कोई भी कंपिटीशन का तैयारी प्राइवेट स्कूल में कराया जाता है अगर ये सब बात सरकारी स्कूल में आ जाए क्यों सब गार्जियन अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे प्राइवेट में पढ़ाने के लिए हर सुविधा सरकारी स्कूल में आ जाए तो सब गार्जियन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएँगे और सब गार्जियन चाहते हैं कि मेरे बच्चे अधिक से अधिक प्रोग्रेस में आए इसीलिए वो प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं बच्चे को सरकारी में नहीं पढ़ाते हैं कि सरकारी में कोई सुविधा ही नहीं है बच्चे को कोई सुविधा ही नहीं मिलती है मास्टर लापरवाह रहते हैं बच्चे जैसे तैसे अपना उद्दंड की तरह करते रहते हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चे ढंग से जाते हैं ढंग से समय पर आते हैं समय पर जाते हैं और सरकारी स्कूल के बच्चे कभी समय पर ना तो जाते हैं और ना तो आते हैं बहुत ज़्यादे एब्सेन्ट रहते हैं इसमें मास्टर भी लापरवाह रहते हैं ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है क्या कर रहा है कैसे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है मास्टर तो वहाँ के ध्यान नहीं देते हैं बस अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं मास्टर और प्राइवेट स्कूल में वैसी बात नहीं है प्राइवेट स्कूल के बच्चे एकदम रुटीन बद्ध होते हैं अपना रुटीन से जाते हैं आते हैं ओ सो सुविधा सरकारी स्कूल में नहीं मिलती है जिसके चलते बच्चे एकदम उद्दंड की तरह करते हैं और लापरवाह रहते हैं बच्चे और सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं